हेल' सार आङो नैबे वेस बेंगलनिफ्राय ओ बड'लेण्ड फारसे थांबाय दङ ओ ओ बड'लेण्डनि ओ दे टेंकिउ गोजोन्नाय थाबाय सार आङो नैबे ओ माबानिफ्राय वेस बेंगलनिफ्राय बड'लेण्ड फारसे थांबाय दङ नोंथांनि बे बड'लेण्डावहाय ओरैनो औ ओरैनो नोंथांनि बड'लेण्डावहाय मा मा नायथावना बिदिनो नेस्नेल पार्कफोर ओरैनो बबेयाव बे नेस्नेल पार्कफोराव मा मा जिबि मोननो हायो आरो माबायदि जौगाखो आं इसे मिथिनो हागोन नामा

औ सार औऔ सार औ बे अमा थावख्रिखौ ओरैनो औ सार औ सार आमफाय बे अमा थावख्रिखौ ओरैनो सार बबे हाग्रायाव मोन्नाय जायो सार आमफ्राय मानासनि अनगायै ओरैनो जों नोंसिनि बे बड'लेण्डआवहाय ओरैनो नायथाव थाव हाग्राफोर दंबावो नामा आरोबाव

औ औ

सार आं बे औ औ दे सार सार आं ओरैनो बे बड'लेण्डआव थांनानै थाहैनो हानाय थावनिफोर मोजां थावनिफोर मोनगोन नामा

बगामाटि पिकनिक स्पट औ

औ सार औ औ सार आमफ्राय ओरैनो बड'लेण्डआवहाय सोलोंथाइ बिथिं आरो रांखान्थि बिथिङाव माबादि जौगानाय ओरैनो

औ औ औ सारनिसिम ओ बे खोथाखौ आं मोन्थिनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं दा मानि नोंसिनि बड'लेण्डआव बे सान्नैसोआव थांगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय माखासे बे थयट'खौ आं बुथुमनानै लागोरनाय जाबाय औ दे थेंकिउ सार आरोना